म्हाका दिसता म्हजेकडेन डेटा साएन्स जो आतां जो खूब जोरान चललेलो आसा एक कोर्स हांवें शिकपाचो कित्याक तितूंत खूब स्कॉप आसा तितूंत म्हाजी जिवन शैली खूब बरी जावपाक शकता आनी म्हाजी जी बुद्धी आसा तितूंत खूब वाड येवपाक आसा आनी तितूंत आमी खूब बरें करूंक शकता आनी तें शिकलें जाल्यार आमकां कशें आमची जी आमी डॅली जें टास्क करतात म्हणजे हय टास्क करतात तें आमकां बरेंपणान करपाचें आनी इझी हितूंत करपाक मेळटा तसले आमकां जावपाक जाय तेच्या खातीर डेटा सायन्स हो खूब म्हत्वाचो भाग आसा आमच्या जिवनाचो तो जाल्लो आसा तेच्या वेल्यान आमी आतां खूब कितें केल्लें आसा सो आतां खंय डेटा ना असो खंयचोच हें भाग उरलेलो ना सगळ्या हितून आतां खंयचे आमी तें काम करता तितूंत सगळ्यांत डेटा आसा डेटा तो फक्त आमकां हॅंडल करपाक सारको येवपाक जाय तेंच आमचें एक म्हत्वाचें आसा आनी तितून आमी खूब बरें करपाक शकता